विशेषकर तीन प्रकार के आसन हमें हमारे शरीर को लचीला बनाने में मदद करते हैं पहला है हलासन इस आसन में व्यक्ति उल्टे लेट कर अपने पांव को अपने सिर के पीछे ले जाने का प्रयास करता है जिस से शरीर के पीछे वाले हिस्से के मसल्स ढीले होते हैं एवं शरीर लचीला होता है दूसरा है कैटकाउ आसन कैट काऊ आसन में व्यक्ति काऊ की तरह अपने घुटनों एवं हाथ के बल पर बैठता है तथा एक बार वो बिल्ली जैसे अपनी पीठ को ऊपर करता है दूसरी बार वह गाय की तरह पीठ को नीची करता है तीसरा है धनुरासन धनुरासन में आप को शरीर को उल्टा लिटा कर अपने हाथों से पैर को पकड़ना पड़ता है इस आसन में भी आप के पीछे हिस् के हिस्से के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं ढीले होते हैं और वह आप के शरीर को लचीला बनाने में मदद करते हैं